असां जे टाईम ते जंहिं टाईम ते असां नंढा हुआसीं त तंहिं टाईम ते असां गिली डंडा खेॾंदा हुआसीं गिली डंडे जे अलावा कंचा बि रां ॾाढा रांदि कईसीं उन खां पोइ खो खो रांदि कंदा हुआसीं खो खो रांदि जे अलावा वरी असां मतिलबु टीपो जी मतिलबु रांदि हूंदी हुई हो बि कंदा हुआसीं खो खो बि रांदि कंदा हुआसीं उन जो मज़ो ई कुझु हो ॿियो हो खेॾण में हिकिड़ो अलॻि ई मतिलबु जंहिंखे चइबो आहे ख़ुशी मिलंदी हुई ऐं हाणे जेके ॿार जेके आहिनि जेके मतिलबु सम्झो हे जॾहिं खां मोबाइलूं ऐं हे सभु अची विया आहिनि त ॿार हुननि सभु खेॾण सां निकिरी करे हे टोटल ई जेके ॿार जेके आहिनि हे मोबाइल गेम ऐं हिननि गेमियुनि में मतिलबु पूरे में हिन में हिननि जो एक्टिविटी कुझु कोन थी थिए मतिलबु सम्झो जेको हिकिड़ो फिज़िकल एक्टिविटी कुझु बि कोन्हे टोटल वेही करे घर में रूम में बंदि थी करे कन था पंहिंजे हिसाब सां गेम खेॾनि था वीडियो गेमूं थियूं मां ॿारनि जो मतिलबु हो कोन्हे हिन में मतिलबु जेको असां पहिरें ज़माने में जेका गेम जेके हूंदा हुआ जेके असां रांदि कंदा हुआसीं हूअ रांदूं जेको हो उन में मज़ो अलॻि हो ऐं हां जे अॼुकल्ह जा ॿार जेके आहिनि हुननि जो हिसाबु किताबु अलॻि आहे